ड्रिम केचर इव्हेंट मॅनेजमेन्ट म्हाज म्हाजें न्ही डिसेंबराक लग्न ठरयल्लें सो तेका लागून हांवे तुमका कोन्टेक्ट केल्लो होय म्हाका डेकोरेशन मागीर केट्रिंग सगळें तुमचे हितून इन्क्लूड आसता न्ही म्हाका होय होय म्हाका डे डेकोरेशनाक रियल फ्लार्स जाय आसलीं ऑर्चिड्स बी तशीं होय म्हळ्यार एक्स्ट्रा म्हळ्यार कितले शे जातले आनी मागीर मंडप बी आसल्यार तें सेपरेट करपाक जाय विधी स्टेजीरच न्ही होय मिडल जाता आनी तेका कलर थिम दोवरपाक जाय आसली ब्लू व्हायट बी अशें कितें

होय केट्रिंग जाय पडटलें मागीर तुमचे प्लेट बी कशी काॅस्ट आसा तुमचे वन ठावजन आसतले होय

होय तें म्यूजीक तशें हांव तुमका विचारून सांगता कशें कितें तें तुमचें कोटेशन तें आमकां धाडात मात्शें म्हाका ह्यात व्हाॅटसेप नंबराचेर धाडल्यार जालें आनी अशें कितें वेगळें अशें आसा तुमचें

होय बरें कसलें कपडे बी घातल्यार जाता आनी डेस्टिनेशन बी अशें प्लेन करता तुमी हां हां जाता जाता ह्याच नंबराचेर धाडल्यार जालें बरें